गाँमे बिजलीके अनेक उपयोग येए सब किछुमे बिजलीयेके काज पड़ैए घरमे एकरत्ती लाइन जँ कटि जाइए तऽ सबके छटपटी आबि जाइए जे आब कोना रहब तऽ लाइनके तुरत बिजली ऑफिस फोन करैए ओइठामसऽ जे लाइन देबाक जल्दी अहाँके येए गाँमे आजकल लोग खेतो पटवन बिजलीयेसऽ करैए सिञ्चाइके कारबार सब करैए बिजलीयेसऽ फ्रीज रखने येए लोग सबकऽ फ्रीज के आदत लागि गेल येए सब फ्रीज के पानि पियैए जकरो घरमे नइँ ए फ्रीज उहो अड़ोसी पड़ोसीके फ्रीज मे पानी राखिके पानी पियैए धियापुता सब दौड़ दौड़ राखि आबैए आ आनि आनि पियैए इन्वर्टर रखने येए जकर लाइन कटि जाइए ओकरा ओकर सुविधा येए जकरा सबके अइ दुआरे बिजलीके बहुत तरहके काज येए लोग शादीशुदामे एते दिन इन्वर्टर चलाबैत रहए जनरेटर राखैत रहए आब लोग जनरेटर नै राखैए धैं दने लोग बिजलीये लए आनैए बिजलीयेके काज करैए मूड़न होइए उपनयन होइए शादी होइए सबमे बिजलीयेके काज करैए